सत्य घटनेचेर आदारिल्ली शिवाजी महाराजांच्या आयुश्याची स्टोरी आशिल्ली पुस्तकां वाचपाक म्हाका खूब आवडटात त्या पुस्तकांनी शिवाजी महाराजान कठीन प्रसंगान कशें सामोरें वचप हे आमकां सांगला आनी शिवाजी महाराजाची सगळी पुस्तकां हांवे वाचल्यांत